کسی بھی کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہمیں اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اگر مجھے میرے پاس ایک لاکھ کی اماؤنٹ ہے اور مجھے وہاں پہ دس لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کو لون کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی سے فائنینس کرانا پڑتا ہے لون لینے کے لیے ہم کو کسی بھی لون لینے کے لیے ہم کو دفتر میں جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے اپلیکیسن اپلیکیسن فارم فل کرتے ہیں اور اس سے ہم کو لون کی پرکریا کو جاری کرنے کے لیے ہم لون لیتے ہیں اور اس سے ہم کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں اور جس سے کاروبار میں بڑھوتری ہوتی ہے تو ہم اس کے بعد ہم کاروبار کے بعد ہم لون کی اماؤنٹ یعنی رقم کو پھر سے جمع کر دیتے ہیں ریفنڈ کرتے ہیں اور جب ہم لون لیتے ہیں تو اس میں ہم کو ففٹی پرسینٹ یا ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یعنی لون اماؤنٹ میں سے ہم کو ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ ہم کو معاف کرتے ہیں اور اسی طرح اسی طرح سے ہم کاروبار کو بڑھاتے رہتے ہیں کوئی بھی کاروبار کرنا ہے ہوتی ہے چاہے دیہات ہو یا پھر شہر ہی میں ہو تو اس کے لیے ہم کو اماؤنٹ اور اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس سے ہم اپنی کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور کاروبار سے ہم کو جو بھی منافع ہوتی ہے وہ ہم اور منافع اسی منافع کے ذریعہ اور بھی کاروبار کو لمبی بڑھاتے ہیں جس سے ہم کاروبار کے ذریعے ہم ایک بجنس مین بن سکتے ہیں